जीअं त हर देश में अलॻि अलॻि पर्यटक स्थल हूंदा आहिनि जीअं में अलॻि अलॻि राज्य आदेश में माण्हू ईंदा आहिनि हिन में हिन में अलॻि अलॻि स्थाननि जा रहवासी जेका हूंदा आहिनि हुन जो अलाही फ़ाइदो थींदो आहे जीअं की रिक्शा वारा बस वारा सरकारी गाॾियूं हिननि में माण्हू वेंदा आहिनि त हुननि जी आमदनी सुठी थींदी आहे जीअं की मंदर जे मंदरु अगरि मंदरु वेंदा आहिनि त मंदर जे ॿाहिरि सामान विकिरण वारा वारे जो फ़ाइदो थींदो आहे होटल वारनि जो फ़ाइदो थींदो आहे मंदर में दान अचनि था सरकार खे फ़ाइदो थींदो आहे जीअं सरकारी अर्थव्यवस्था में हूअं पैसा ख़र्चु करेंगे देश खे वधाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि ईअं त राज्य में हींअर अलाही फेसिलिटियूं अची वियूं आहिनि जहिड़ो कार्ड निर्माण आर्थिक विकास विविधता संस्कृति जो प्रसार प्रचार प्रसार नेटवर्किंग जा अवसर पुर रोज़गार जीअं अलाही अलाही सुख सुविधाऊं अची वियूं आहिनि हुन सां राज्य सरकार राज्य खे वधाइण जी कोशिशि करे पईं